पहिले रहले हइ तऽ हमसब बच्चा रहलिए अइ तऽ पढ़त लिखैत रहली तऽ अपना दोस्तके हेल्पसँ रहलिए अइ अथी करैत रहलिए कविता उविता रहली बहुते दिन पहले लिखले रहली तऽ कविता तनका मनका याद करैत रहली करिले रहलिए आब हइ कि भूलि गेल छिए तऽ अपनाके कहै छिए से अपना बाल बच्चा सब पढ़ै छै लिखै छै तऽ अपना कविता अपना लिखलक बनेलक बोललक पढ़लक तऽ वएहसब तऽ सुनली तऽ कहली बौआ हमहूँ हमसब रहली तऽ हमहूँसब ओनाहिते कविता लिखैत रहलिए हँ कविता पढ़ैत रहलिए हँ कि अच्छा हइ कविता पढ़ैके कविता लिखैके कोइ खराब बात थोड़े हइ अच्छा बात हइ बौआ जे बच्चाके जे जे मोनमे आबै ओ पढ़ै लिखै अपना वएहसे ओ आगे बढ़ै बच्चा सबके की हइ अपना जे दिमागमे अएलक जइसे जे काम करैके बच्चाके पढ़ैके हइ चाहे कविता अथी करैके हइ चाहे आगे जे काम करैमे ओकरा मोन लगै हइ वएह काम ने करतै बच्चा